असली बिजनस साढ़ा पानी दा बी बोह्त अच्छा बिजनस ऐ अज्जकल दे लोग इ'यां बी बाह्रा दा पानी घट्ट पियै दे जियां मतलब अस अगर पानी आखना चाह्न ते साढ़ा बिसलिरी पानी बोतल आह्ला पानी बड़ा चलदा फैक्टरी एह्दी अस बना असली बिजनस इयै ऐ ठीक ऐ एह्दी फैक्टरी बनाह्गे ते साढ़ा बिजनस बनी जन्दा पानी आह्ला बोह्त अच्छा बिजनस ऐ पानी आह्ला पानी आह्ली बोतलां मिनरल वाटर अज्जकल लोग पींदे आखदे मिनरल पानी पीना हर इक बंदा ओहके पानी कि नि पींदे की आखदे न केइयें गी बीमारियां न के किश कूड़ा कचरा होंदा साफ़ पानी नेईं होंदा ते एह् पानी दा बिज़नस बी अच्छा फैक्टरी बनी सकदी पनियै दी बोतलें दी जेह्दे कन्नै बिजनस असली बिजनस सेही होंदा हून अस आखने आं लक्कड़ी दा बिज़नस एह् बी इक अछ अच्छा बिज़नस ऐ कन्नै असली बिज़नस ऐ एह् लक्कड़ी आह्ला एह्दे च केह् होंदा कि अगर अस तंदूर बिच्च जेह्डा लक्कड़ी पांदा लोकें बिच्च जियां ढाबे जिनें तंदूर बनाए दे होंदे उंदे ही बिज़नस चलदा लक्कड़ी पौंदी ओह्दी ते अगर अस लक्कड़ियां हर इक जगह् बेचचै बनाइयै ते ओह् बी साढ़ा बिज़नस असली बिज़नस ऐ इक लकड़ी दा बधिया बिज़नस ऐ ते बस इ'यै आखना चाह्न्नां कि में पानी दा ते लकड़ी दा बिज़नस बी अच्छा चली सकदा ऐ एह्दे च फैक्टरियां होंन्दियां न पानी दी बिजनस दी फैक्टरी होंदी लक्कड़ी दे बी फैक्टरी होंदी